राजस्थान में अॼुकल्ह आधुनिकरण ऐं वैश्वि वैश्विकरण वधी वियो आहे सभु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां पाईंदा आहिनि उथंदा आहिनि विहंदा आहिनि जेके जो पाइणो हू पाईंदा आहिनि पर उन जे बावजूदि बि राजस्थान में अञा ताईं सांस्कृतिक परंपराऊं आहिनि उहा उन्हनि जो पालना बि कंदा आहिनि चाहे मर्द हुजनि चाहे माई हुजनि चाहे वॾा चाहे नंढा सभु उन जी पा पालना कंदा आइन ऐं पंहिंजी संस्कृती खे हू बचाइण लाइ ठाहिण लाइ मतिलबु टाइम टाइम ते जीअं किथे भई कंहिंजे घर ॿुकी बहिराणो थियो या नच टप थी किथे कांपटीशन थियो ऐं किथे केंप लॻनि कला ऐं पंहिंजी संस्कृती आहे उन में भाग वठंदा आहिनि ऐं जो पंहिंजो पहनावो आहे जंहिंजो जीअं सिंधियुनि में जो पहनावो आहे साढ़ी पतलुनि कुर्तो हू पाईंदा आहिनि जीअं मारवाड़ी आहिनि साढ़ी आहिनि राजपूती पोशाक कु कुर्ती काठली पाईंदा आहिनि सभु पंहिंजो पंहिंजो धर्म अप अपनाईंदा आहिनि ऐं मर्द बि कुर्तो पजामो पाईंदा आहिनि मतिलबु जंहिंजी जंहिंजी ज़ाति में जो जो पहनावो पाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी परंपरा खे ठाहे रखंदा आहिनि तीज त्योहार बि गॾे मिसे ठाहींदा आहिनि हर तीज त्योहार इते उत्साह ऐं उमंग सां ठहंदो आहे असांजे सिंधियुनि में बि ऐं ॿिनि ज़ाति वारनि में बि अजमेर में ऐं हर नृत्य में कला में हू भाग वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजी संस्कृती जो परिचय ॾींदा आहिनि ईंअ न की भई अॼुकल्ह आधुनिकरण ऐं वैश्विकरण वधी वियो आहे भले छा बि पाइन पर उन खे न भुलाईंदा आहिनि जय झूलेलाल